میری پسندیدہ کتاب سیریز ہے ریختہ کی غزل اس نے چھیڑی اس کے چھ والیوم ہیں آگے اور بھی آئیں گے غزل کی شروعات سے ہی بتایا گیا ہے غزل کہاں سے شروع ہوئی اور سب سے پہلے کس نے لکھی غزل کے سبھی شاعروں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور یہ بہت اچھی بک سیریز ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی اسے بار ضرور پڑھیں مجھے یقین ہے یہ بک سیریز غزل اس نے چھیڑی آپ کو بےحد پسند آئے گی